اگر نیا نویلا نوزائیدہ بچوں کو صاف ستھرا ماحول دینے کے لیے اور ان کی صحت کے خیالات کی وجہ سے خیالات کو رکھتے ہوئے اگر ان کو ماحول دینے کی ضرورت پڑے ایک اچھے ماحول دینے کی ضرورت پڑے تو سب سے پہلے ہمیں جو نوزائیدہ ہے بچہ ہے اس کو شروعاتی دور میں اس کی پیدائش کی شروعاتی دور میں اس کو اچھی طریقے سے اس کی ٹریٹمینٹ کی جائے اس کی ایک اچھی ہاسپیٹل میں اس کی ٹریٹمینٹ کی جائے اور اس کو ماں کی جو دودھ ہوتا ہے وہ اس کو کافی اچھی طریقے سے پلایا جائے کیونکہ اس سے بچہ کافی صحت مند ہوتا ہے اور جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو جو بچوں والا جو ٹیکے ہوتے ہیں تین چار چار چھ مہینے کے اندر لگانے ضروری ہوتے ہیں وہ بھی ان کو لگانا ضروری ہے کیونکہ اس سے بچہ جو ہے اچھا اور صحت مند ہو کر ترقی کرے گا اور اس سے بچہ کافی صحت مند رہے گا اور وہ بیمار نہیں ہوگا اس کو کسی طریقے سے بیماریوں سے جھیلنا نہیں پڑے گا اس کو تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ایک اچھے بچے کو تیار کرتی ہیں